अभी कुछ दिन पहले मैंने एक इयररिंग खरीदी थी वो बहुत ही सुंदर थी और उसका जो रंग था वे इतना वो बहुत उसका रंग भी बहुत सुंदर था मैं उसको जब मेरे घर के फंक्शन में पहन की गई थी वहाँ पे भी सब ने उसकी बहुत तारीफ की थी और जब वो उसका रंग इतना अच्छा था कि अगर हम उसको किसी भी अपने कपड़ों पे चलाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और ऐसा अजीब सा नहीं लगेगा और उसका जो रंग था वो बहुत ही चमकीला था उसका जो लुक था बहुत ही अच्छा था और उसके अंदर उस झुमके के अन्दर घुंघरू भी लगे हुए थे जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे और जब हम उसको धारण करते हैं जब हम उसको धारण करते हैं तो वो और भी उसका जो रंग है वो निखर के आता था और वो इतनी अच्छी थी कि जब मैं उसको अपन कहीं भी पहन के जाते हैं तो वह अपने किसी भी अपने अपने सूट साड़ी पे भी चल जाएगी और अगर हम उसको जींस पे भी ऐसे पहनेंगे तो अच्छी लगेगी और जब मैं उसको हमारे घर के फंक्शन में पहन की गई वहाँ पे भी सब ने बहुत तारीफ की उसकी और मुझे भी बहुत अच्छी लगी वो और वो उसकी जो कीमत थी वो भी न न ज़्यादा वो महँगी थी और ना ही ज़्यादा सस्ती थी और उसका जो वो उसका जो वो था धातु था जिससे वो बनी हुई थी वो भी बहुत अच्छी मजबूत था और करीब मैंने उसको एक महीने पहले खरीदा था तो मैंने उसको उसको इतनी बार पहन लिया लेकिन वो इस तरीके की नहीं हुई कि वो खराब हो गई एक बार पहनने पे ही वो मतलब ऐसे उसका वो जो रंग था वो भी नी उतरा और वो बहुत मजबूत भी थी